आं बर'नि ट्रेदिसिनेल ओंख्रि अनला माववाय दाउखौ संनो मोजां मोनो बोसोराव खनसेल' फैनायलाय मेववाया बेखौनो आं बोसोराव खनसे मोजाङैनो सङो बेखौ संनो थाखाय आं फासआव सारायखौ गेसाव जाननानै गुदुं खालामग्रोनांगोन आरो बेयाव थाव हरनांगोन थावखौ गुदुं खालामनायनि उनाव बेयाव फियाज थेजफाटि हरनानै एसे एरनानै बेनि उनाव दाउखौ होसननानै एरनानै आरो साख्रि हालदै फानलु जिरा मस्ला एसे होनानै बेखौ एरगोन दसे खौबनानै दोनगोन बिदिनो थारथि सेखेण्डसो खोबना दोननायनि उनाव बोखारनायनि उनाव एरफिननानै बेयाव मेववाय होगोन मेववाय होनानै एसे एरनानै आरो बेयाव हायजें सामब्राम गुफुर देनायखौ हरगोन बेखौ एरनानै दसे मेदियाम फ्लेमाव खोबनानै होगोन आरो बेवहाय बेखौ से मनिथनि थाखाय दोनगोन बेनि उनाव बेखौ बोखारनानै एरफिनना बेयाव एसे दै होगोन दै होनानै बेखौ दसे मेदियाम फ्लेमाव फायेब मिनिदस सो दोननानै बेखौ आरो उनाव बोखारनानै एरफिनगोन जैब्ला दैया रानो अब्ला एसे मोनबायानो बेनि उनाव बाव न'खरनि मानसि जानो आन्थानि दै होगोन बे दैखौ होखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसेबाव खोबनानै दोनफिनगोन बे दैया गोदौखाङागौमानि बेखौ बोखारा आरो जेब्ला दैया गोदौखांगोन अब्ला बेखौ बोखारनानै एरनानै बेयाव खारै एसे होगोन खारै होखांनायनि उनाव दसे दोनहाब बावगोन बेनि उनाव मायरं गुन्दैखौ आवलायनानै दैयाव आवलायनानै बेखौ दैनि गोदौनाय आव होगोन बेखौ होखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ दसेबो जालांबाय दोननो मोना मानोना अनलाया एराबानो फिथर खायो जायनि जाहोनाव ओंख्रिखौ गोदौखाङागौमानि एलबाय थागोन एरबाय थागोन जेला गोदौखाङो अब्ला ओंख्रिखौ एरनायखौ बन्द' खालामगोन ओंख्रि आव ओंख्रियाव होनो थाखाय जों गंगार दुनदिया एबा दुनदिया गुबैखौ बाहायनो हागोन बेखौ बाहायोब्ला ओंख्रिया गोबां तेस्त मोनगोन आरो बेनि उनाव जों ओंख्रिखौ जानो थाखाय रेदि खालामनानै दोननो हागोन